आबाद मावनायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन आयजेंफोरानो जाबाय सासे आबादारिनो आबाद मावनो गोनां जायोब्ला बेनो नांगोन नांगोल जुंगाल मै हासिनि बेदा बेफोर आयजेंआनो एबा आगजुआनो सासे आबादारिनि थाखाय गोनांथार सोमोन्दो गोनां होन्नानै बुंजा मानो होनोब्ला बेफोर आयजें नङाबानो जोंहा गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरनि सायाव होन्नानै बुङोब्ला जों बेफोरनो गोनांथार दानि गोदान जुगावथ' बेफोरखौ इसेबां माने बाहायला अब्लाबो जोंनो नांगौ आबाद मावनायाव जों बेफोरनि नाङा होन्नानैबो बुंनो हाया माब्लाबाबो जोंनो नांफा खाथारगौ मानो होनोब्ला जोङो दिनै बारिनि बेलायावनो जोङो मिथिनो हायो जोङो बारियाव जोङो मैगं थाइगं जानो हालेवोबा जोङो गिबियावनो जोङो हालेवग्रो नांगौ हालेवनायाव जोंनो माखौ नांगौ होन्नानै बुङोबोला जों नांगोल जुंगाल बिनि उनाव जोङो मै नांगोन मै नङाब्लाबो जाया आरो बिनि उनाव मैगंखौ फोयो फोनायनि उनाव जोङो मायसा दांनांगौ हाग्रा दांनांगौ बेयाव जोंनो खन्थानि गोनांथि जोंनो बेफोर नङाब्ला जेबो जाया आरो बेफोरनो जोंनि आबादारि मानसिफोरनि गोनांथार आगजु बे नङाब्ला जोङो जोंनि आबाद मावनाया आबुं जाया